ہاں میں نے ایسی ڈارائینگ کی ہے جس کا بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس کا گہرا معنے یا اہمیت ہے ویسے میں نے ایک بار پیڑ میں پنجرا کے نیچے پنجرا بنایا اور اس میں پنچھی جو تھے وہ اڑائے تو جب میں نے اس کو کمپلیٹ کیا تو بعد میں دیکھا تو مجھے مطلب احساس ہوا کہ پنچھی اڑتے ہوئے ہی اچّھے لگتے ہیں یعنی کہ آزاد اچّھے لگتے ہیں انہیں قید نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ مطلب پنچھی قید اچّھے ہی نہیں لگتے ہیں وہ پنجرے میں پھڑ پھڑاتے رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے آزاد کر دواس سے اور اور جب میں نے اسے پورا کمپلیٹ کیا تو مجھے یہی احساس ہوا کہ پنچھیوں کو قید نہیں کرنا چاہیے پنچھی آزاد اچّھے لگتے ہیں اڑتے ہوئے اچّھے لگتے ہیں